डिजिटल आर्ट इन्साननि पारां ठहियल कला जे बराबरि सुठी आहे पर इन्सानी कला में दीमाग़ु जो कम वधीक आहे ऐं डिजिटल कला में कंप्यूटर जो इस्तेमालु वधीक आहे जिते मशीन कम वधीक था थियनि पर डिजिटल कला जी कला नाशी इन्सानी कलानाश खां वधीक आहे हा इन्सानु डिजिटल कला खां सबक़ु वठी पंहिंजी कला खे वधाए सघनि था